मिडिया मिडिया होनोबा मारै दा मिडियाबो जोंनि बर' रावै गासिबो सोलिजोबनो हाबाय मानि इउटुबार इदिनो आरे टेलिभिसन आरो रेडिअ गासिबो मिडियानो गासिबो बर'नि रावै सलिजोबसै देरै माबा मोनसे जायोबा दिनै जों मिडिया थाङोबा जेरै बर'नि गासिबो जाजोब सलिजोबसै माने जोंनि मोजाङानो जादों जे माने सिगांहाय जेरै एसामिसनि गासिबो मिडिया होयोमोन जेरै बर'फ्रा बे समाव बुजिनो हायामोन आरो मानि दानिया गासिबो बर'यानो इउटुबार बर' रावै होजोबनो हाबाय आरो गासिबो खोथाखौनो बर' रावै बुंजोबनो हाबाय माने जोङो दा बर'फ्रा बांसिनानो बुजिजोब्बाय माने गासिबो बर' रावै खोन्था जोब्बाय नालाय माने खोन्थानायनि गेजेरजों नो सिगांहाय बिदिनो एसामिसनि रायलायो बा हिन्दीनि रायलायोमोन मिडियाफ्राबो दा माने जोंनि फ्रायनो बर'आनो बांसिनसै माने जोंनि मा जादों मा जायाखै बेफोरखौ दा इउटुबारफ्रा बर' रावैनो बुजायना होनो हाजोब्बाय मानि जों बुजिजोब्बाय माने दा मोजाङानो जादों आरो दा माने सिगांहाय बायदि इदिनो इंलिसनि रायलायनाय बा हिन्दीनि रायलायनाय आरो जों रोङैफ्राथ' अहाय बुजिनो खोनासंनानै ओरैनो थानोल' गोनां जायो जेरै बुजियाफ्रामा जेरै मोनथिया हसिया माबा मोनसे जायोबा थांनोसै बिदिनो खोनासंहैनोसै जेरै मिडियाफ्रा हारसानि बुङोबा जों बर'फ्रा बुजिनो हाला जेरै मानि हिन्दीबो रोंला नालाय आरो एसामिसबो सोरबा सोरबाथ' फ्रायनो रोङा बर'फ्रा मानि दा सोब खोथाखौनो रेडिअ आवनो होन बा निउस माबाया इउटुबारखौनो माबाखौनो होन गासिबो बर' रावै जानायखाय दा जोंना मोजाङानो जाबाय दा माने जोंनि बर'नि बर'नि गेजेराव दा इउटुबारफोर ओंखारनाय बा सोरबा निउस माबा खेबखांनानै रायलायनाय आयजोबो ओंखारबाय जेरै आयजोनि गेजेरजों जेरै अनेक आयजोफ्राबो दोनै रायलायनो हानायनि गोरों गोरा जानानै फैजोब्बाय दोनै बोथोरानो रोंगौ गोरों रोंनायनिसो माने रोंगौ सोलोंनांगौनिसो बोथोर दोनै दोनै मोनसेबो दोनै माबा मोनसे लिरनो गोनां बा माबा मोनसे माबोनो गोनांबा दोनै गोरों नङाबानो दोनै फरायनाय नङाबानो लिरनो रोङाबानो दोनै सलिया जाहाथे जोंनि बर' माहारिफ्राव जाहाथे मोजां मोजां फरायनानै मोजां मोजां रोंनानै मोजां मोजां थांखि लानानै जाहाथे सोलोंनो बा इउटुबार जानो बा निउसआव माबा मोनसे बुंनो रोंनो रोंगौथायनि दोनै लानो हानाय जाबाय बर' हारिया दोनै दोनै मोजाङानो जादों दोनै बर'आ अनेक दोनै गुबुन माबाफोरजोंबो बेबादिनो इसे